हैल्लो नमस्ते डाक्टर जी केह् हाल ऐ थोआड़ा हां कमजोर होई गेदे अ'ऊं ओह् में पुच्छना हा कि मिगी ना में साड़ियां खाद्दी दियां हियां ते उसदे बाद मिगी टिड्ढै बड़ी गै पीड़ होई मतलब इक हफ्ता होइ गेआ अजें धोड़ी ठीक निं होआ दी ऐ ते में दवाई बी खाद्दी दवाई बी लैती ते इन्ने चिर होना निं चाहिदी छड़ी क्योकि छड़ी साड़ियां ही खाद्दी दियां हियां ते फ्ही इसदा सनाओ हां फ्ही केह् लाज होग जां केह् केह् ट्रीटमैंट होई सकदा कोई इक हफ्ता होई गेआ ठीक निं होआ दी में ओ आर एस बी पीता जेह्की होंदी टट्टिएं आह्ली टिक्की होंदी ओह् बी खाद्दी ते अजें धोड़ी ठीक होने चाहिदा इ'यां थोह्ड़ी कमजोरी बी होई दी ते कन्नै ठीक निं होआ दी अ'ऊं हां हां मिगी मिगी लीवर दी प्रॉब्लम ऐ ही पैह्ले लीवर मेरा ओह् हा कुलजी दा हा ते फ्ही उस्सी दोआइयां खाद्दियां में कोई दो म्हीने आहो ते फ्ही फ्ही ठीक होई गेआ हा उस शा बाद च ते हुन फ्ही हून साड़ियां खाद्दियां ते उस शा बाद ही मिगी होई प्रॉब्लम

ते कदूं धोड़ी आवां फ्ही कोई किन्ने किन्ने बजे अच्छा अच्छा ठीक ऐ ते फीस किन्नी होनी इसदी आहो

चलो ठीक ऐ तां फ्ही ओ थोआड़ा बहुत बहुत शुक्रिया ठीक ऐ ठीक ऐ